بچے تفریح کے لیے فارغ وقت میں اسپورٹس گیم کھیلنا پسند کرتے ہیں چاہے وہ گیم فیزیکل ہوں یا آن لائن گیم ہوں بچوں کو گیم کھیلنا بہت پسند ہوتا ہے کیونکہ ان کو ایکٹیویٹی کرنے میں مزہ آتا ہے بچپن میں جب کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو پھر وہ بچے بچے اس کو بار بار کرنا اچھا لگتا ہے بچوں کو کیونکہ اس میں ان کو ایک انٹرٹینمینٹ ملتا ہے اور اپنے دوستوں سے جڑنے کا موقع ملتا ہے نئی نئی اسکل سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور کچھ وقت بتانے کا بھی ان کو موقع ملتا ہے پلس ان کی جب کوئی گیم کھیلتے ہیں تو اس سے ان کی ایک جو مینٹلی اور فیزیکلی جو باڈی ہوتی ہے وہ اچھی سوستھ رہتی ہے اور ان کو اس میں مزہ بھی آتا ہے تو جب وہ کرکٹ کیھلیں یا سوئمنگ کریں یا رننگ کریں تو ان کو اس میں انجوائے انجوائمنٹ فیل ہوتی ہے